आ फूल करूं सायबा बरें बरें करतां बरें बरें करतां पात्रांव घालतां मात्सो मात्सो पात्रांव मात्सो घालतां आ हॅलो जालें जालें जालें जालें मात्सो राव जालें राव घालतां जायत येयलें आं मात्सो राव एपय एपय जालें जालें जालें पात्रांव हय हय हय आ राव राव आ आ ए लॉक आ जालें जालें पात्रांव बंद जालें स्कॅनर स्कॅनर आनी कितें ना पात्रांव खंय गुगल पे कितें तें खबर ना म्हाका आमी पात्रांव कॅश घेता कॅश आं तें म्हाका खबर ना कितें तें कितें तें आमकां सायबा सांगूंक ना पात्रांवान आमी हांगा कितें आहा काम कोरतात दिसवाड्याक येतात हांगा पोठ चलयता चल्ले घारा आमकां तें कळना कितें तें म्हणटा तुमी

ना सायबा सॉरी आ सांगता पात्रांवाक आमकां तेणी कांयच सांगूंक ना तो म्हणपाक लागलो सगळें कॅशूच घेया रे एक धा पंदरा दीस जाल्यात हांव जॉयन जाला पयलीं दुसऱ्या पेट्रोल पंपार आहलो थंय सुद्दा तो तोहोच कॅशूच घेतालो हांव केन्नाच ना नाल्यार हांव मागीर नायटीक बी आसतालो पळय चडशे जाल्यार कॅशूच दिताले म्हाका आनी तें आमकां गुगल पे बी कळना

आ कार्ड पळयता हांव कितें तें कार्ड तें कितें करता कार्ड ना हय आं आंहा

अशें आहा आमकां खबर ना आमी कितें आहा फकत लोकां कडल्यान फकत कॅशूच घेता न्हू मागीर मोडचें कितें आहा तें काडून दितात लोकांक उरलेले

आरे देवा सॉरी सॉरी पात्रांव सांगता सराक सांगता सराक आमच्या ते कर म्हणून कितें तें फुफल कितें म्हणलें तुमी तें कहलें पे गुगल पे आ बरें बरें एकूच आहा न्ही तें आनी काय ना बी न्हू एकूच आहा न्हू ते पात्रांव आमचे कितें करतले सायबा ते पात्रांव पात्रांव आमच्या कांयच करुकूच ना म्हाका म्हणटला फकत हें कर म्हणून हय आं आ बरें बरें तशें सांगता तहें सांगता सर आ बरें सांगता तेका आ बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें वोयता वोयता एपय गेलो